जी हाँ हमने बैंक से लोन लिया और उसको मतलब उस लोन का पैसा जो हमारे पास आया उससे हमने हमारी जरूरतों को पूरा किया जैसे कि बच्चों की पढ़ाई और घर में कई ऐसे काम आते हैं जिसको इकट्ठा पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमने बैंक से लोन लेके हमने पैसे ले लिया और उससे हमारी जरूरत पूरी कर ली उसके बाद में हमने धीरे धीरे मेहनत करके किस्तों के द्वारा बैंक का पैसा कर्ज़ पूरा जमा कर दिया इससे जादा कुछ तो फ़ायदा नहीं होता यही फ़ायदा होता है कि बाहर से पैसे लो तो उसमें जादा ब्याज़ लगता है और बैंक से लोन लेते हैं उसमें कम ब्याज़ लगता है कम ब्याज़ का मतलब ऐसा है कि हम थोड़ा थोड़ा किस्त द्वारा उसको जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद अपनी मतलब जरूरत भी पूरी हो जाती है और अपने पास कर्ज़ भी नहीं बना रहता और उसके हो सकते हो सके तो हमें लोन नहीं लेना चाहिए हो सके तो हमको लोन भी नहीं लेना चाहिए नहीं ओर उसकी जरूरतें भी पूरी करने के लिए हम इतना पैसा भी कहाँ से लाएँ ताकि हमको मतलब हमारी जरूरतें पूरी हों इसलिए लोन का पैसा लिया तो जाता है लेकिन उसको किस्तों में चुकाने के के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और वो मेहनत से ही हम लोन को पूरा चुका सकते हैं लोन के पैसे को सही जगह पर उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा सही फ़ायदा हो सके और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि लोन का पैसा ले लिया और हमने फालतू जगह पर उसको खर्च कर दिया ताकि अपना पैसा भी सक्सेस नहीं हुआ काम भी सक्सेस नहीं हुआ और बैंक से अपने को कर्ज़ भी मिल गया तो उस कर्ज़ को चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए अपने को लोन का सही तरीके से पैसा लेना चाहिए और इसके लिए सही सुधार किया जाना चाहिए